एकर बाद भए गेलै कला पुस्तक मेला पटनाके पुस्तक मेलामे बहुत अच्छा मेला लगैत हय जहाँ अनेको तरहके किताब मिलैत हीकै जैसे समान्य ज्ञान बहुत तरहके कंपीटिशनके किताब मिलैत छिकै

जिसमे कि अनुच्छेद आरके बारमे बताएल जाइत छिकै केना

ओकर भए ओकर बाद भए गेलै

ओकर बाद भए गेलै मतलब कही घूमे लऽ जाइत छियै तऽ ओएह देखलहुँ पढ़ैके समान मिलैत छै तऽ वहाँ खरीद लेलहुँ कोइ परीक्षा दिए गेलहुँ

मतलब पढ़ैके इतना अथी छै कि खरीद लै छियै

कोइ स्टॉक भए गेलै जहाँ से बहुत सारा समान मिलैत छिकै वहाँ से जाइके लै सकैत छियै

जैसे बहुत सारा मॉलोमे किताब मिलैत छै वहाँ से लै लै छियै

वहाँ से जाइके लै लए हियै

आओर भए गेलै